अॼकल्ह जे जमाने मे जाम तरीक़े सां शोशल प्लैटफोर्म्स अची विया आहिनि जीअं त फेसबूक थियो इंस्टाग्राम थियो ट्विटर थियो हुनमें जाम ॼणणु जा अकाउंटस आहिनि ऐं कहिड़ी बि ॻाल्हि जेकी बि हुजे हूअ सभिनि तांई पहुंची वेंदियूं आहिनि कॾहिं कॾहिं उन्हनि शोशल मीडिया प्लैटफोर्म्स जेकियूं ॻाल्हियूं जेको पोस्ट कंदो आहे उहो ग़लति बि कंदो आहे कंहिं कंहिं माल्हि अधु अधूरी ॻाल्हियूं बि विझी छॾींदो आहे पर असां हुन ॻाल्हि ते सॼो ट्रस्ट न करे करे बि पर जेको उहो चवण चाहे थो उहो प्लैटफोर्म जे ज़रिए ॻाल्हि चई सघंदो आहे जाम ॼणा आहिनि जेकी न्यूज़ जेको समाचार हूंदो आहे हो बराबरि ॾींदा आहिनि ऐं केर केर माण्हूं मस्तिनि में या कंहिंजी खिचण लाइ कहिड़े के ग़लति बि पोस्ट विझी छॾींदा आहिनि असांखे वधीक करे जेका ख़बरु पवंदी आहे हूअ शोशल मीडिया जे थ्रू ई ख़बरु पवंदी आहे छाकाणि त अॼु जे ज़माने मे फेसबूक वॉट्सअप ट्यूटर इहो हर कोई यूस करेइ थो ऐं हर हिकु माण्हू खें ख़बरु आहे के असाजे हुन में ॾिसणु मिलन था जाम गाना थिया समाचार थिया माना जाम कुझु मसल एंटरटेनमेंट आहे माना त हिन जे ॻाल्हि खां ई करे जेका फेसबूक आहे इंस्टाग्राम ऐं ट्यूटर्स आहिनि हूअ जाम सुठा समाचार जा ज़रिया बि आहिनि हा असां मञू था के भाई हिन में अञा सुठो थियणु खपे छाकाणि त जेका जेका कॾहिं कॾहिं जेका शरारती ॿार हूंदा आहिनि उहो ग़लति पोस्ट बि करे छॾींदा आहिनि त कॾहिं कॾहिं मिस माण्हूं मिस गाइड बि थी वेंदो आहे जाम के उहो समाचार हुजे न हुनखें हूअ समाचार मिली वञे ऐं ख़ासि करे हुन माण्हू जो ई समाचार हुजे त हो ॾकी वेंदो आहे त कॾहिं कॾहिं हीअं बि थींदो आहे पर असी टका असी खां नवे टका माण्हू जेको समाचार हूंदो आहे उहो हुनमां सचु सम्झंदा आहिनि ऐं सही बि सम्झंदा आहिनि छाकाणि त इहे जेका प्लैटफोर्मस आहिनि जाम वॾा आहिनि ऐं हुन ते माण्हूं जाम ट्रस्ट कंदो आहे विश्वासु आहे हिनजे करे बि इअ जेका ज़रियो आहे समाचार जो उहो सभु ॼणा सच सम्झंदा आहिनि ऐं ॾिठो वञे त इअं ई ज़रियो आहे जेको सभिनि खे जोड़े रखंदो आहे छाकाणि त हिन में जाम ॼणा हिकु ॿिए सां रोज डेली हाय हैलो ॻाल्हाईंदा रहंदा आहिनि थींदो रहंदो आहे त असां हिन खें ख़राब न चवंदासि बल्कि सुठो ई चवंदासि असां चवंदासि अहिड़ियूं जेकियूं टकनिक्युनि आहिनि हूअ अॻिते हली करे बि समाचार खे अॻियां वधाइन ऐं असांजे देश जो नालो कनि ऐं असांजे समाज में जेका बि कुछ बि समाचार हूंदो आहे उहो असां ताईं खणी अचनि